योग सिर्फ व्यायाम का ही रूप नहीं है योग लोग हम लोग बहुत सारे कारणों से के लिए भी करते हैं और व्यायाम भी इसको हम लोग मानते हैं योग करने से व्यायाम भी होता है जिससे हम लोग स्वस्थ रहते हैं योग करने से योग बहुत सारे लोग है आजकल जो स्वस्थ रहने के लिए योग हमेशा करते हैं जैसे कि खुद किसी बहुत सारे लोगों के किसी को पैर में प्रॉब्लम हो बहुत सारी तकनीकी असुविधाएँ का सामना और करते हैं जिनके कारण उन्हें डॉक्टर भी सलाह देते हैं योग करने के लिए और बहुत सारे लोग आजकल के युग में खाद पदार्थ लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं इनसे भी थोड़ा सा छुटकारा पाने के लिए लोग योग करते हैं योग दिन में तो एक बार करना ही चाहिए क्योंकि योग करने से लोग स्वस्थ रहते हैं हमेशा बहुत सारे रासायनिक पदार्थ आजकल लोग खाने को मिलता है बजार में वो सबसे लोग को थोड़ा सा हाइजीनिक महसूस होता है इससे भी लोग अगर योग करते हैं तब पर भी आदमी स्वस्थ रहते हैं और आजकल के बच्चे लोग भी योग करते हैं ताकि वो स्वस्थ रहे फुर्तीला रहे तेज रहे उनका दिमाग योग करने से दिमाग में भी दिमाग को भी हल्का महसूस होता है प्लस आदमी स्वस्थ रहता है प्लस आदमी पूरा फिट रहता है प्लस उनको चलने फिरने दौड़ने में भी दिक्कत उनको नहीं होता है होता है योग करने से और बहुत सारे लोग जैसे मोटा हो जाता है बहुत ज़्यादा फैट फैट उनके शरीर के अंदर में रहता है तो उनको डॉक्टर भी सलाह देता है योग करने के लिए सुबह सुबह सुबह शाम ताकि वो पतला हो कुछ ये सब करने से वो रियली में योग करने से इंसान पतला होता है यही सब रूप है योग करने का और बहुत सारे लोग ये भी है जो किसी बीमारी से ग्रसित है वो भी योग करते हैं तो उनको भी बहुत सारा आसान होता है उस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए और जैसे कि हम लोग योग दिवस ही मानते हैं योग दिवस को देख के भी बहुत सारे लोग योग करते हैं कि ताकि हम स्वस्थ रहे स्वस्थ रहे फिट रहे तो इसको हम एक व्यायाम नहीं बोल सकते हैं ये बहुत सारा ऐसा चीज है जो योग में हम लोग काम में आता है योग करने से हम लोगों को फायदा ही मिलता है हमेशा और इसीलिए हम लोग योग करते हैं ये व्यायाम का एक रूप है और साथ साथ योग से हम लोग स्वस्थ भी रहते हैं इसलिए भी हम लोग योग करते हैं हमेशा